ग्रामीण लोगों के जीवन में भी खेल महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ग्रामीण लोगों के जीवन के लिये ज़रूरी भी होता है यहाँ के लोग खेलते हैं कूदते हैं मस्ती करते हैं यहाँ के लोग खेल कूद ना भी करें ना तो भी उनको फिज़िकल वर्क इतना ज़्यादा होता है इतना ज्यादा होता है कि वह ऐसे भी हेल्थ उनका ठीक ही रहेगा लेकिन खेत कूद में ये ज़्यादा अच्छे रहते हैं खेलते हैं कूदते हैं ग्रामीण लोग खाते पीते भी बहुत अच्छे से हैं और काम भी उतना ज़्यादा वर्क भी उतना ही वे करते हैं कि फिज़िकल फिटनेस उनमें बहुत ज़्यादा होती है खेल कूद के कारण उनकी फिज़िकल फिटनेस थोड़ी ज़्यादा होती है पर खेल कूद में अच्छे होने के कारण उनकी लाइफ वह आगे कुछ टाइप में भी फिक्स रहता है खेल खेल अगर किसी क्षेत्र में हॉकी क्रिकेट वॉलीबाल इस टाइप के किसी क्षेत्र में अगर वे आगे बढ़ते हैं तो आगे जाकर अगर उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है इसमें तो आगे कोच का जॉब लेकर वे अपनी लाइफ सेट कर लेते हैं और अगर इससे भी ज़्यादा अच्छा वे खेलते हैं और आगे जाकर कुछ अच्छा करते हैं अपने गाँव का अपने जगह का अपने मतलब ज़िले डिस्टिक्ट का अपने राज्य का नाम रौशन करते हैं तो इससे ज़्यादा ग्रामीण लोगों का फायदा होता है क्योंकि वहाँ एक बच्चा थोड़ी जाता है खेलने वहाँ तो पूरा गाँव का नाम लिया जाता है यह अरे यह उस गाँव से आया है यह उस क्षेत्र से आया है यह उस जगह से आया है तो नाम रौशन करके ये हमारे लिए मीन फायदा फायदेमंद ग्रामीण लोगों के लिए यही होता है कि वहाँ का नाम आगे आता है कि ये उस क्षेत्र के लोग हैं ये उस एरिया के हैं ये वहाँ से आते हैं और वहाँ से जाते हैं ये करते हैं ऐसा होता है यही सब ज़ादा महत्वपूर्ण होता है और फिज़िक खेल खेल के यहाँ के लोग फिज़िकल फिट रहते हैं और फिजिकलि मेंटली दोनों तरह का एनवायरनमेंट लेकर अपने आप को मज़बूत बनाते हैं अपने आप को हेल्थ मतलब हेल्दी रखते हैं अपने आप को स्वस्थ रखते हैं खुद में कॉन्फिडेंट रहते हैं यहाँ खेल कर यहाँ के लोगों को यहाँ के लोगों से अपने आप को हट अलग मतलब यहाँ रहकर ख़ुद को प्रीपेयर करते हैं ख़ुद को तैयार करते हैं और फिर वह कहीं जाकर बाहर जाकर लड़ते हैं कान्फिडेन्स के साथ वह कान्फिडन्स वह ताक़त वह एनर्जी वे सारा यहाँ के ग्राम ग्रामीण मतलब पर्यावरण कहिए ग्रामीण लोगों के कारण वह एक जोश अंदर से आता है वह यहाँ का दें मतलब यहाँ के द्वारा ही होता है और यहाँ के लोग भी यहाँ इस चीज़ में बहुत जागरूक रहते हैं ऐसे मदद करते हैं ग्रामीण लोग ही सहायता करते हैं और अच्छा भी लगता है यह सब देख के कि चलो यहाँ के लोग तो हर एक इंसान के लिए आगे बढ़ते हैं हर किसी के लिए ऐसा करते हैं यह देखकर अच्छा लगता है और ग्रामीण लोग खेल के में महत्वपूर्ण भूमिका हर तरीक़े से निभाते हैं